बिह सिंगरियूं साई भाॼी पुलाव सइयूं पटाटा बिह बसर मटर पनीर भुगा चांवर भुगी भाॼी दाल पकवान फुल्को दाल पातो फुल्को कोकी लोलो कुपर लौकी तूरियूं फूल पताशनि जी भाॼी सूंदणे जा गुल सुंदरे जो रायतो कढ़ी चांवर मैथी पटाटा